राजस्थान में मनोरंजन उद्योग के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं जैसे आजकल का जो युवा वर्ग है वह यहाँ के फिल्मों को गायनों को नृत्यों को देखना सुनना पसंद नही करता है आजकल का जो युवा वर्ग है वह जो फ़िल्मी जो लोग है जो बॉलीवुड के जो गाने चलते हैं हिप हॉप है नृत्य है फोल्क डांन्स है इन लोगों को देखना और सुनना पसंद करते हैं जबकी राजस्थान की जो हमारी धरो़हर है और जो हमारे गायन है इनमें राजस्थान की वीर्यता वीरता शौर्यत्याग और बलीदान के लिए इनमें गानों गाने बसे होते हैं इनके गाथाएँ गाते हैं तो हमारे युवा वर्ग को आजकल यह सभी गाने बिलकुल पसंद नही है और जबकी हमारे यहाँ जो यहाँ के गायन हैं इनकी गाथाओं में गाथाएँ जो है कण कण में बसी हुई है यहाँ के जो संगीत होता है यहाँ के इनकी गाथाएँ गाता है जो की युवा वर्ग बिलकुल भी सुनना पसंद नहीं करता है ना देखना पसंद करता है